यह बात तो सही है कि भारत में कलाकारों को अवसर प्रदान नहीं किए जा सकते जा सकते उन लोगों को मतलब कई समस्याएँ ऐसे कई लोगों को घर से परमिसन नहीं रहती यह नइ और चीज़ों के लिए वह रहता है पर बाहर जाने के लिए नहीं कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो मतलब आगे कोई समस्या ना आ जाए इसलिए उन लोग को बाहर नहीं निकलने देते और भी मतलब वह रहते हैं कई लोग पारिवारिक पुराने रीति रिवाज वाले मतलब लोग रहते हैं तो नहीं निकलने देते अपने बच्चों को कि नहीं भाई आगे जाएँगे तो हमारे बच्चे मतलब वहाँ कैसा है क्या है कोई अच्छे लोग के बीच में है कि नहीं तो इसलिए मतलब नहीं समय देते उन लोग के लिए